एकर भाषा हइ मोबाइल के सबसे बड़ा जैसे फेसबुक वाट्सअप आओर इन्स्टाग्राम लोग चलाबै छै जेकर फायदा हइ हर चीज ओकरा नेट द्वारा मिल जाइ छै जिससे जानकारी हो जाइ छै लेकिन नुकसान इएह होइ छै कि ओकर लत लागि जाइ छै तऽ लोग ओकरा कोइ अदर काम नऽ कर पबै छै ओकरा बाद